ہاں میرے علاخے میں مسلم لوگ رہتے ہیں مسلم مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور عمل کیا جاتا ہے مسلم مذاہب پر عمل کیا جاتا ہے اور مسجدیں ہیں یہاں پر اور کمیٹی بھی مسلم ہے یہاں پر مسجدیں ہیں نماز پڑھتے ہیں اس میں